मध्य प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण दो रूप में होता है कह सकते हैं पहला कि राज्य सरकार दूसरा स्थानीय सरकार जिसे हम पंचायतें या नगर पालिका नगर निगम के रूप में जानते हैं सत्ता की विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता एक जगह केंद्रित ना हो यह छोटे छोटे स्तरों पे विभाजित हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और उनकी जरूरतों के हिसाब से स्थानीय सरकार कार्य कर सकें क्योंकि लोकतंत्र में जब तक भागीदारी नहीं होगी उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा